अगर हमर गाँवमे किनको अगर साँप कटै छै तऽ सबसे पहिले तऽ हुनका जतय साँप कटलकै ओहिसँ कनी ऊपर रस्सीसँ बान्हि देबै अओर सबसे पहिले डॉक्टर लऽ के हुनका जेबै कियाकि पहिले की होइ छलै गाँवमे झाड़ फुककेँ कारण बहुत लोककेँ मृत्यु भऽ जाइ छलै साँप कटलाके कारण आओर ओ डॉक्टर लग नहि जाइ छलखिन ताहि दुआरे सबसे पहिले अगर किनको हमर गाँवमे साँप कटै छै या हमर अगल बगलमे तऽ सबसे पहिले तऽ हुनका हम रस्सी से बान्हि देबै जतय साँप कटलकै ओहिसँ कनी ऊपर आओर सीधा हुनका लऽके जएबनि डॉक्टर लग आओर डॉक्टर हुनकर जे सही इलाज हेतै ओ करथिन